हँ एक कप चाय देबै पुछलियै ई सभ नहि देखने छलियै पेंटिंग सभ एहिबेर बड़ सुन्दर लागि रहल छी नहि छलै ई सभ हँ

बड़ा सुन्दर लागि रहल छै नहि बेसी नहि गेलहुँ हन दू बेर गेलियै ओहि पर स्टेशन पर हँ नहि देखने छलियै हँ अहिबेर देखलियै हन बड़ सुन्दर लागि रहल छै